नदी में माण्हू ॾाढो किचरो फिटी कनि था ऐं मछ्लियूं बि इलाही हैरान थी थियनि मरी थी वञनि इन जे हिसाब सां मछली पकड़ लाइ कंडो विझी करे डोरो ॿधी अ पकड़ींदा आहिनि जाल कै जाल एॾो वॾो ॾींदा आहिनि हुन में ग़लति विझी करे बि मछलियूं मारे करे ऐं पकड़ींदा आहिनि इहो सुठो नाहे पॉल्युशन ॾाढो वधे थो इन जे हिसाब सां मछ्ली भले पकड़ियो पर सुठे तरहि पकड़ियो त पाणीअ जो पॉल्युशन न थिए उहो ई पाणी असां पीअंदा आहियूं उहो ख़राबु थिए इन जे हिसाब सां सम्झी करे नदीअ में कुझु विझूं सभु किन किचरो न विझो